मां अकाउंटेंट आहियां मुंहिंजो ऑफिस जो टाइम नवें खां नवें ताणी आहे लेकिन ऑडिट ऐं जी एस टी ऐं इंकम टैक्स जी रिटन में केॾी कंहिं महिल ओवर टाइम थी वियो आहे वर्क लॉड हेॾो वधी वेंदो आहे हिकु बार मूंखा बैलेंस शीट ठाहिण में मूंखे अकाउंट में फ़र्क़ु अची वियो लास्ट में पूरो कमु थियण खां पोइ पतो पियो की अड़े इन में त फ़र्क़ु अची वियो आहे त बि मां बिना कुझु टाइम ॾिसी राति जा अढाई थियनि या टे थियनि कोई मूंखे फ़र्क़ु न पवंदो आहे कमु सही सां थियणो खपे उहा सम्झी करे मां पोइ हिकु हिकु बारीकी सां चैक कयोमांसि हिकु हिकु अखरु चैक कयोमांसि की किथे फ़र्क़ु आहे आख़िरी में वञी करे मूंखे उहो फ़र्क़ु मिलियो उन खे मां सुधारियो बैलेंस शीट सही ठाती ऐं सही करे करे मां इहो सभु पूरो कयोमांसि तंहिंमां मूंखे इहो न ॾिठो की मूं वटि हेतिरो टाइम बचियो आहे या हेतिरो टाइम छाहे मां उहो कुझु बि न ॾिठो मां पंहिंजो पूरो कमु बरोबरु कयो परफेक्ट कयो की इअं न थिए की मां सुभाणे वञी करे उहो ओवरलोड जे चकर में वधीक थी वञे